पूर्णिया शहरके मिनी दार्जलिङ्ग कहल जा रहै किआकि इहाँके मौसम अनुकूल रहए मिनी दार्जिलिङ्ग इएह लए कऽ कहैत रहै काहे कि इहाँ पर जे छै पूर्णियामे दार्जिलिङ्गके सभसँ ठण्डक स्थल कहल जाइत छै आओर पूर्णियाके मिनी दार्जिलिङ्ग कहल जाइत छै इहाँके शैक्षणिक व्यवस्था बढ़िआँ छै काहेकी पहिले आदमी गाँवमे रहैत रहै ओकर बाद बहुत दूर दूरसँ शहर सभसँ आबैत छै लोग पूर्णियामे पढ़ैलऽ इहाँके शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा छै लेकिन इहाँपे इसकुलमे किछु इसकुल भए गेलै किछु कॉलेज भए गेलै जेकरामे टीचर सभ जे छै घूँसो लए छै विद्यार्थीके पढ़ैलऽ जेकरा पास नहि छै ओतना तऽ ओ तऽ घूँस तऽ नहि दए पाबै छै जेकरासँ इहाँपे पढ़ाइ व्यवस्थामे भी ओ सभ बच्चाकेँ कनि तऽ कम कमी आबि जाइ छै जेकरा जेकर वजहसँ ओह सभ जे छै पढ़ि नहि पाबैत छै अच्छा शिक्षा नहि प्राप्त करि सकैत छै जकरासँ थोड़ा पूर्णिया जे छै थोड़ा पिछड़ा शैक्षणिक व्यवस्थामे थोड़ा पिछड़ा जातिमे भए रहल छै इएह लए कऽ पूर्णियामे घुँसखोरी ई सभ अधिक छै